हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हिन्दी कि हिन्दी भाषा की जो भूमिका है वो सर्वश्रेष्ठ और बहुत अच्छी है क्योंकि हिन्दी भाषा वैसे तो पूरे भारत में एक राष्ट्र भाषा बनी हुई है लेकिन मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश में हिन्दी भाषा ही बोली जाती है मेरा जन्म जब से हुआ तब से मैं हिन्दी भाषा सुनी बोली समझी और उससे मेरे अंदर के पूरे भाव पूरे एक साथ ही उसमें सब जागृत हो जाते हैं उसमें समझने में कठिनाई नहीं होती हिन्दी भाषा सुदूर दूर सभी जगह के लोग और आज कल तो बाहर भी विदेशों में भी हिन्दी भाषा का प्रचलन है और वहाँ पर लोग सीखते हैं और बहुत अच्छी और मीठी भाषा है तो उसमें जब कोई अपनी मातृ भाषा में किसी को कुछ समझाता है तो उसको अंदर गहराई तक उसको छू जाता है तो जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ हैं उनके उत्थान के लिए उनकी बोली अगल है लेकिन वो हिन्दी भाषा से मिलती जुलती है बोली थोड़ी बहुत अलग हो सकती है लेकिन हिन्दी भाषा ऐसी है जो सबके समझ में आ जाती है और इस तरह से उनको समझाने के लिए हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको किसी चीज ये सारी जानकारी देने के लिए कपड़े फैशन खाना पीना और उस जब हिन्दी भाषा में हम उनको ज्ञान शिक्षा देते हैं वो समझ में आती है जब हम उनको अध्यात्म से सम्बन्धित जानकारी देते हैं तो अध्यात्म से सम्बन्धित अधिकांश पुस्तकें संस्कृत में लिखी हुई हैं लेकिन संस्कृत भाषा में का जो वर्णन आता है संस्कृत भाषा से थोड़ी से एक स्टेप हट कर के नीचे हिन्दी भाषा है तो संस्कृत भाषा और हिन्दी भाषा बहुत अधिक कठनाई नहीं होती जिन्होंने संस्कृत हिन्दी पढ़ी उनको संस्कृत समझने में तो इस तरह से जो जनजातियों का विकास है वो तो होता ही है साथ में अध्यात्म समझने के लिए संस्कृत और हिन्दी दोनों मिलजुल कर पढ़ाई जाती है तो वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है तो इस तरह से किसी भी कार्य क्षेत्र में चाहे वो तकनीकी सम्बन्धित हो बिजनेस से सम्बन्धित हो बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित हो अपने माता पिता से या अपने बच्चों से बोल चाल में किसी भी चीज से सम्बन्धित हो उसमें हिन्दी बहुत अच्छी योगदान तो एक अलग चीज होती है कि योगदान दिया लेकिन हिन्दी तो पूरी कि पूरी सौ परसेंट सौ प्रतिशत भाषा हमारे प्रांत की है हमें समझने में बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती और इसमें सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है और इसमें हम सभी बहुत खुश हैं